हाँ हमको नल का पानी मिलता है और हमारे यहाँ का पानी बहुत ही साफ़ पानी आता है बहुत ही मीठा पानी आता है और हाँ एक दिन छोड़ कर एक दिन पानी आता है तो वो सही भी है क्योंकि पानी का ज़्यादा आना भी लोग फिर पानी का उपयोग सही से नहीं करेंगे तो हमें पानी की कमी भी हो सकती है